उत्तर प्रदेश में जे का राजनैतिक व्यवस्था या राजनेता आहिनि या अधिकारियुनि जे विच में जे का मुद्दा आहिनि उन्हनि जे संघर्ष जा मुद्दा आहिनि हुन में सरकारि जो योगदानु आहे जे को असांजो मुख्यमंत्री आहिनि उहे वेही करे पहिरों पंहिंजे आधिकारियुनि सां ॻाल्हाईंदानी वरी उन्हनि खां पोइ जे का हुन शिकायत करता उन्हनि सां ॻाल्हाईंदानी उन्हनि जी ॻाल्हि ॿुधंदा आहिनि पोइ हुन ई जे आधार ते उन्हनि जो हलु कंदा आहिनि जीअं कोई ग़रीबु थी वियो कोई किथे केस में फासल आहे कोई किथे इस्पतालि में फासियल आहे या फिर कुझु पैसनि जे मामले सां कुझु जुड़ियूं ॻाल्हियूं रहंदियूं आहिनि जीअं कोई योजिना थी वेई त कोई योजिना जो अवसरु आहे जो लाभ आहे कि आम जनता खे नथो मिली पाए पियो या सरकारि खां आम जनता जे विच में ई हू लाभ जो जे को आहे उहो नथो थी पाए जनता खे त हुनजे लाइ मुख्यमंत्री पाणि पंहिंजा जे का समाज जा जे का माण्हू हुनखे वेही करे बि हुनजी ॻाल्हि ॿुधंदो आहे शिकायत कर्ता जूं ॻाल्हि ॿुधंदा आहे ऐं हुनजो पाणि निवारण कंदो आहे हिन सां भष्टाचार जो बि घटि में घटि थींदो आहे ऐं जे की आचार सहायता लॻे थी पेई या संपत्ति जे की अॼुकल्ह आहे खां वधीक संपत्ति रखणु आहे हुनखे बि हुन इस्तर ते वञी करे हुनखे असां जे का मुख्यमंत्री आहिनि जे का उन्हनि जा अधिकारी आहिनि हुनखे पंहिंजे इस्तर ते वञी करे ई ठीकु कंदा आहिनि